میرے علاقے کے تاریخ مختلف خاندانوں اور حکمرانوں سے متاثر رہی ہیں یہاں پر مختلف بادشاہوں حکمرانوں اور قبائلی رہنماؤں کی حکومت رہی ہے جنہوں نے اپنی حکمرانی کی خصوصیات چھوڑی ان میں سے کچھ اہم حکمرانوں یا قبائلی رہنماؤں میں شامل ہیں سلطان محمود غزنوی اس نے گیارہویں صدی میں اس علاقے پر حملے کئے اور غزنوی سلطنت کی حکومت قائم کی تیمور لنگ چودہویں صدی میں اس کی حکومت نے پورے وسطی ایشیا اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر اثر ڈالا مغل بادشاہ اکبر اکبر نے مغل سلطنت کی بنیاد رکھی اور اس کے علاقے پر اپنی حکمرانی کا اثر جھوڑا دہلی سلطنت کے حکمران دہلی کے مختلف حکمرانوں نے شمالی بھارت اور اس کے آس پاس کے علاقے پر حکومت کی افغان قبائلی رہنما مختلف اقبا افغان قبائل کے رہنماؤں نے اس علاقے میں وقتاً فوقتاً حکمرانی کی خاص طور پر اٹھارہویں صدی کے دوران